चिकन शाकोती खतखतें मणगणे सुंगटाचें हुमण बांगड्याचें हुमण वालाची भाजी सोलकडी मस्काची भाजी कोसाळेची भाजी चिकन चिली चिकन सुखा तिसऱ्यांचे सुके कालवांचे सुके ताल्ल्यांचे सुके आमाड्याची चटनी सासव दाळ शीत बटाटाची कापा बांगडा फ्राय विसवण फ्राय सुंगटा फ्राय मुगाची गाठी दुदयेची भाजी अळमी शाकुती चवळ्यांचो रोस चण्याचो रोस मसूराचो रोस छोले आकुरची भाजी आकुराचो रोस चिटकी मिटकीची भाजी कुल्ल्यांचे मसाला बांगड्याची उड्डमेथी कुल्ल्यांचें सुकें बटाटाची भाजी मेथीची भाजी टमाटाची भाजी पालक भाजी पालक पनीर पनीर मसाला सुंगटाची करी सुक्या बांगड्याची किसमूर पापड कालवांचे किसमूर आम्याचें लोणचें बिमलांचें लोणचें भरलेंल्या आम्याचें लोणचें भरल्लेले तोरांचें लोणचे पुलाव सुंगटाचो पुलाव प्रसाद बांगडो शिनाणो फ्राय माण माणकीची चिली कालवांचे सुके निरपनस फ्राय वांगें फ्राय